पहले तो वो अभी तो मैं कहीं मैं नहीं जाती पर पहले जब एक वक़्त था जब मैं जबलपुर के तरफ़ गई थी वहाँ का जो वो है नृत्य वहाँ जो छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वो गेड़ी नृत्य है और वहाँ पांडव का पांडव गाना है जो वहाँ के एक महिला गाती है पांडवा उसको बोलते हैं ये सब चीज़े देखने में और बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है ये वहाँ कि संस्कृति का एक अंग है

पर यहाँ पहले मैं छतीसगढ़ में रहती थी तो वहाँ जा कर इन सब चीज़ों का अनुभव कर चुकी हूँ